आइए भाई साहब आइए आइए नमस्कार भाई साहब आइए हाँ बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी अच्छा कुल मिलाकर आपको टू बी एच के फ्लैट चाहिए हाँ अच्छा तो यह बताइए जो है आपको किस जगह पर चाहिए रिंग रोड पर चाहिए या मेन रोड या किस शहर में चाहिए पहले यह बताइए यही आपका जो है नैनी में चल जाएगा अच्छा रिंग रोड पर चाहिए या मेन रोड पर अच्छा मेन रोड पर चाहिए चलिए ठीक है हमारा एक है जो है हम वहाँ पर आपको जो है देखिए उसमें टू बी एच के आप जानते होंगे दो कमरे होते हैं जो एक हाल होता है लैट्रिन बाथरूम किचन होता है ठीक तो क्या आप तो क्या आप उसमें रहेंगे भी जी जी जी मतलब दिन में आप कम्प्यूटर चलाएँगे उसके बाद जो है रात में उसमें आप ठहरेंगे रुकेंगे जी जी ठीक ठीक हम आपको दिखावा देते हैं हमारा मेन रोड पर है दो तीन जगह पर वैसे आपका जो है तिराहा पर चलेगा या फ़िर सिन्गल रोड पर नहीं नहीं वह ठीक है उ तो हम समझ रहे हैं ठीक है आप हो आईए हम आपको दिखवा देंगे दिखवा देते हैं चलिए जो है और हमारा यही जो है बगल मान कर चलिए जो हैं वह है और है यह बताइए दो लोग ही रहेंगे ना आप तो ये बताइए रजिस्ट्री कैसे करेंगे कैश करेंगे या जो है आप जो हाँ चेक के माध्यम से पेमेन्ट करेंगे कैसे करेंगे हाँ हाँ तो रजिस्ट्री पहले आप एग्रीमेंट करेंगे पहले एग्रीमेंट कर लीजिए आप जो है एग्रीमन से रजिस्ट्री पहले आईए मकान आप देख लीजिए पहले आप हमारा फ्लैट देख लीजिए आ जाइए चलिए चलिए आपको ले चलते है जो है देखिए हमारा जो यह आप देख लीजिए यह हमारा जो है यह फ्लैट है यह देखिए जो है नीचे जो है इसका अपना जो है अपना वह बना हुआ है अंदर आप चलिए जो है देखिए कमरा जो है आप कमरे की साइज देख लीजिए यह हाँ हाँ यह कमरा हमारा सही है जो यह बना हुआ है इसके अंदर देखिए एक इसके बगल में और देखिए कमरा और है और इसके बाद यह आप बाहर निकलिए हाल हो गया आपका और उसके बाद देखिए लैट्रिन है हाँ बगल में आपका बाथरूम है और इसके इस साइड में आप देखिए किचन भी बना हुआ है इसके इस साइड में देखिए आपका किचन भी बना हुआ है ठीक है हाँ सही दिशा में सारी चीज़ है तो यह ठीक है यही फाइनल कर लीजिए आप हाँ इसको आप फाइनल कर लीजिए और अगर आप फैमिली को जो आपके दूसरे साथी उनको भी दिखाना चाहते उनको भी दिखा दीजिए नहीं तो फ़िर इसको फाइनल कर लीजिए आप ठीक है तो यह कब किस डेट में रखा जाए जो है कब आप रजिस्ट्री कराएँगे इसकी हाँ तो इसको रजिस्ट्री करा लीजिए आप जल्द से जल्द जो है हम कर देंगे ठीक है ओके धन्यवाद भाई साहब